हाँ भाई साहब हाँ भाई साहब बोलिए अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ मैंने बताया था आपको कि मुझे लेना है अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि उसमें कितने कलर में है वो अच्छा अच्छा तो क्या उसकी मुझे क्या पड़ जाएगा मुझे वो कितना कितने में लग पड़ जाएगा वो तो मुझे क्या है के मैं सर्विस करता हूँ तो मुझे ई एम आई करवानी है उसकी मेरा मत मेरा क्या पच्चीस सौ रुपये महीने से में करना पड़ेगा आपको उसमें हो जाएगा और फिर ई ईम आई बन जाएगी ना उसकी हाँ तो वो हाँ ई एम आई हो जाएगी ना उसकी चलो धन्य धन्यवाद बिलकुल बिलकुल बिलकुल आता हूँ